जी हाँ चलो मैं एक अपना परिवार का परिचय और दोस्तों से परिचय और उनके बारे में बता सकता हूँ वह क्या करते हैं और कहाँ कहाँ क्या पढ़ाई करते हैं जैसे कि मैं मेरे परिवार में सात सदस्य हैं जिसमें वर्तमान में मेरे माता जी हैं पिता जी हैं बहन है भाई है और मेरे परिवार में तीन भाई एवं बहन अध्ययनरत हैं और मेरे दो भाई कुछ अलग कारियों में संलग्न हैं और पेशे से मेरे पिताजी किसानी करते हैं और मेरी माता जी हाउस वाइफ है और मैं अपनी बात करूँ तो मैं अध्ययन के क्षेत्र में स्नात्कोत्तर राजनीति शास्त्र में बालाघाट जिले में गवर्नमेंट जटाशंकर कॉलेज में अध्यनरत हूं और मेरे कुछ दोस्तों के बारे में यूँ ही आप इसको शेयर करूँ तो मेरे दोस्त लोग भी मेरे साथ कुछ कुछ श्रेणी की कक्षाओं में अध्यनरत है और कुछ सहपाठी मेरे साथ भी अध्यनरत है और यूँ ही मैं आपको ऐसे ही बता दूँ तो मेरे एक दोस्त है जो चंद्रपाल कुंबले है जो कि कंप्यूटर साइंस में एम कॉम कर रहा है और दूसरे दोस्त की बात बता दूँ तो वह दिनेश भोयर हैं जो कि बीएड कर रहा है राजनीतीशास्त्र से और एक मेरा और दोस्त है जितिन नतखरे जोकि एम कॉम में ही अध्यनरत है हम सारे दोस्त ऐसे के साथ में ही खेले कूदे और विभिन्न प्रकार कि जो प्रतियोगिताएँ महाविद्यालय हो विश्वविद्यालय हो अनेक जितने सारे स्तर हैं या कोई नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम हो या कई गतिविधियाँ करना हो तो हम सभी जो दोस्त हैं मेरे तो दोस्त बहुत हैं पर कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनके सामने मिलकर बहुत सारा एक नया इनोवेशन या यूँ कहें कि बड़े बड़े प्रोग्राम का आयोजन हम कुछ दोस्तों के साथ ही मिलकर करते हैं मेरे दो दोस्त हैं कुछ दोस्त मिडिल क्लास फैमिली से हैं और कुछ दो लोअर क्लास फैमिली से हैं और कुछ अत्यधिक उच्च श्रेणी वाले भी हैं पर हमारे बीच का जो समन्वय है एक मित्रतापूर्ण एक नैतिक एवं एक पारदर्शी माध्यम का बना हुआ है हमारे बीच में किसी प्रकार का भेदभाव या यूँ कहे कि किसी प्रकार की टकराव भी नहीं है हम परस्पर एक दूसरे की मदद करते हैं अपनी भी मदद करते हैं या सब सारी जो चीज़ें हैं उनको मैं देता हूँ वह मुझे देते हैं